अ औ खबराथ' मोजांथार अ नोंथांनासो ए नोंथाङा आंनाव हाबानि ना लांफैनो होननाया

नायाथ' फ्रेसआनो जोंनि लकेलानो ओजा जोङो पातसाला एरियानिफ्राय लाबोनाय ना नोंथांनो माबायदि ना नांगौ ना हिसाबैसो बेसेन जोंनिया अ अ बिदिबाथ' नोंथांनो मेरगाफोरसो नांगोन नङा होनबा ओरैनोथ' जोङो नाफोरखौ माबायाव केजिफोराव सारिस'यै फानगासिनो दं

आथिखालाव सोलिगासिनो दं देखुन बिदिनो बांद्राया दा थुल मुल ओरै ओरैनो ब्रैजौनिफ्राय नै बिस थाखाफोरल' गारनो हागोनलै

अ अ

औ नोंथाङाबो जोंखौ नायदो नङा होनबा

अ अ नंगौ नामा ओरैनोथ' पंखस नाफोरा इसेहाय दाम नङा नोंथाङा बेफोरखौबो होजागोन दा अ अ अ जागोन दे नोंथांनि गोसो अ अ अ अ अ अ दे होनबा